सब्जी बनाते हैं मसाला कम पड़ जाता है भाई सब्जी कम है तो चटनी बना लेते हैं खिचड़ी नहीं है तो खिचड़ी ही बनाकर खा लेते हैं टाइम निकाल कर फिर देख रहे टाइम निकाल के

मिर्च की चटनी बना लिए प्याज की सब्जी बना लिए कुछ बनाकर के खा लेते है और वही बना करके फिर बच बच्चा सब को खिलाते हैं यही सब काम है और जब कम पड़ गया तो फिर रोटी जब थोड़ा बना लो चावल बना लो यही सब बनाकर खाते हैं और जिया बच्चा सब लोग को भी खिलाते हैं चटनी बना लिए भुजिया बना लिए आलू उबाल के चोखे बना लिए कुछ भी बनाकर खा लेते हैं टाइम निकाल कर के थोड़ा पड़ गया तो फिर बना लेते है मसाला नहीं है तेल नहीं है चलो चटनी वटनी बनाकर के खा लेती है यही सब काम करते हैं थोड़ा पड़ गया तो फिर कभो भुजिया है कभो चटनी बनाए कभी चावल ही बना लिए खिचड़ी बनाए रोटी बना ले कर खा लेते है कुछ भी थोड़ा थोड़ा बना खा लेते है कम पड़ गया फिर बनाते हैं फिर जब देखो सबको खिलाते हैं फिर टाइमिंग मिलता है तो टाइम निकाल के दूसरा काम भी कर लेते हैं यही बात सब्जी वबजी बनाते हैं आलू छील लेते हैं आलू उबालते हैं या सब्जी रोटी यही सब बनता है कम पड़ गए दाल चावल बना लिए फिर नहीं है तो चटनी रोटी बना लिए कुछ बनाकर भुजिया चोखा बना कर खा लेते हैं बस हो गया यही सब बनाते हैं दवी में कुछ सब्जी नहीं है तो थोड़ा धनिया पत्ता वत्ता डाल देते हैं यही बनाकर सबको खिलाते हैं अपना भी थोड़ा खाना अगर कम हो गया तो फिर देखते हैं टाइम निकाल कर गृहस्थ लोग है फिर बाद में वही बनाकर के खा लेते है सब यही चटनी रोटी यही सब खाते हैं क्या खाएँ दाल चावल पुर बनाए एक दिन सब रुखा सूखा सब खा लेते हैं यही चटनी बट्टन धनिया का पत्ता वत्ता मसाला मिर्च नहीं है भुजिया बना लिए दाल चावल बनाए चटनी चोखे बना लिए धनिया का पत्ता है तो चटनी बना लो खा लो यही सब आता है वह सब हम बस हो गए

कड़वी लगे वह धनिया वनिया का पत्ता बनाते हैं आलू बनाकर सब्जी बनाते पराठे बना दिए कभी रोटी खा लेते हैं वापस धनिया का पत्ता लाए आलू उबालकर के रोटी बना लेते हैं पराठा बनाए खाए दिए उन्ह खिला दिए बच्चे लोग को फिर गाय गोरु भी कर लिए फिर घास भूसा चारा काट के लाए माल खिलाए दूध गारे दूध दुहे यही सब काम है घर तो अंदर क्या कम है यही तो लेडिस को काम है बस चल आवा सिल पीसते हैं हम लोग तो मसाला पीस कर के खाते हैं लोग को साधन नहीं है तो मसाला पीसकर के खाते हैं हाथ से सीलोटे पर मिर्च धनिया हल्दी यही सब डालते हैं सब्जी बनाया खाया खिलाया